जी बोल रहे हैं बोलिए आपको क्या काम था हमारी लाइब्रेरी में आपको हर प्रकार की बूक मिल जाएगी आप बताइए आपको किस प्रकार की बूक चाहिए हाँ जी क्या बोले आपने जी बिल्कुल मिल जाएगी आपको अलग अलग देवताओं की भी अलग अलग आरतीयों की बूक मिल जाएगी यदि चाहिए होगी तो बताइए जी आवाज़ नहीं आ रही आपकी क्लियर जी जी ऋग्वेद की भी मिल जाएगी जी यह भी मिल जाएगी आपको यह भी मिल जाएगी ये भी मिल जाएगी आपको चाहिए कौन सी ये बता दीजिए और आपको कितने बजट तक चाहिए आप ये भी बता दीजिए जी रामायण की बूक आपको हज़ार रुपए के अंदर मिल जाएगी और रामायण के बूक में भी हमारे पास दो तीन वर्जन उपलब्ध हैं आप कौन सा वर्जन लेना पसंद करेंगी मैम अभी हमने आपको बताया कि हमारा बजट रामायण का एक हज़ार के अंदर का है तीन सौ तक में आपको रामायण की बूक तो कोई भी लाइब्रेरी में नहीं मिल पाएगी क्योंकि जो रामायण की जो बूक होती है उसमें काफ़ी खर्चा होता है उसको बनाने में तो आपको इतने में तो शायद ही मिल पाएगी जी पाँच सौ तक आपको जैसे रामायण की आठ से नौ भाग होते हैं तो आपको एक एक भाग जो अलग अलग होते है वह मिल जाएगी चाहो तो रामायण का आप रामायण का कौन सा भाग लेना पसंद करेंगी लव कुश कांड या फिर सुंदर कांड और भी ऐसे कांड हैं बहुत सारे रामायण के अंदर सुंदर कांड जी ये आपको सौ रुपए के अंदर भी उपलब्ध हो जाएगी तीन सौ रुपए के अंदर भी उपलब्ध हो जाएगी और चार सौ तक हज़ार तक आपको मिल जाएगी आराम से जी और कुछ चाहिए आपको जी हमारे पास धर्म से संबंधित सारी बूकेँ आपको मिल जाएगी आप बताइए कि आपको कौन सी वाली चाहिए और मैम आपको सजेस्ट करूँ तो ऋग्वेद से ज़्यादा अथर्ववेद आपको ज़्यादा पसंद आएगी पढ़ने में तो आप यह अथर्ववेद ही ले लीजिए क्योंकि जहाँ तक मुझे नॉलेज है जानकारी है तो जो अथर्ववेद होता है वो काफ़ी अच्छा होता है आप इसे पढ़ेंगी तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इसमें जीवन से रिलेटेड सारी बातें लिखी हुई हैं और आपको अथर्ववेद मैम कम से कम पाँच सौ से छः सौ तक मिल जाएगी तो आप बताइए कि आप ऋग्वेद ही लेना पसंद करेंगी या अथर्ववेद लेना पसंद करेंगी जी महंगी नहीं है मैंने बताया आपको इसके पहले की जैसे की बजट का खर्चा ज़्यादा आता है तो हम आपको ऑलरेडी कम प्राइस करके ही बता रहे हैं आपको ये तीन चार प्रकार की भाषाओं में मिल जाएगी संस्कृत इंग्लिश भी मिल जाएगी हिंदी में भी मिल जाएगी आप जिस भाषा में लेना चाहेंगी मैम आपको उस भाषा में देने के लिए तैयार हैं इसका प्राइस मैम सात सौ रुपए है और ये आपको हिंदी भाषा में उपलब्ध है तो मैम आप यह लेना चाहेंगी पैक करवा दूँ चलिए ठीक है मैम यदि आपको और कुछ लगे तो आप हमारी लाइब्रेरी में आ सकते हैं आपको बहुत सारी बूक यहाँ पर मिल जाएँगी ठीक है मैम